हम लोग मछली पकड़ने के लिए केंचुए का केंचुए की खोज की जाती है फिर सुबह उठकर जाल लगाना पड़ता है नदी में फिर कटिया बनाना पड़ता है फिर तालाब में जाते हैं मच्छी मारते हैं लेके आते हैं और बहुत लोग भी जाते हैं नदी में दस मिनट आधा घंटा एक घंटा हम सब नदी में रहते हैं दोस्तों के साथ कभी बड़ी मच्छी आ जाती है रोहू मिल जाता है चनगा मिल जाता है कभी पॉपलेट है कभी पियास है कभी कभी खाली भी आना पड़ता है और भी कुछ मिल जाते हैं जैसे कोई जानवर भी फंस जाए कछुए मिल जाते हैं जाल से बाहर लिकालना पड़ता है जाल हटाना पड़ता है जाल फेंकना पड़ता है ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं मच्छी पकड़ने के लिए प्रयोग करना पड़ता है कभी कभी खाली हाथ आना पड़ता है नदी में दो घंटा बिताओ तीन घंटा बिताओ कभी कभी शाम हो जाता है मच्छी मारने में कभी बोट का सहारा लेना पड़ता है कभी पौरना पड़ता है कभी नाव से भी सफ़र करना पड़ता है कभी मच्छी एक किलो की भी मिलती है कभी दो किलो की भी मछली पकड़ने के लिए कई सारी चीज़ें हैं कुछ भी जाल फेंकिए कटिया लगाइये मछली मारने की बहुत से सारे तरीके हैं कोई केचिओं केंचुआ से मारता है कटिए के अन्दर गुहि के कोई कुछ करते हैं मछली पकड़ने जाते हैं तो नदी में पौर भी लेते हैं तैर भी लेते हैं मछली पकड़ते हैं हाथों से पकड़ते हैं जाल से पकड़ते हैं कभी जाल ऊल नहीं मिला तो साड़ी साड़ी भी रहेगा तो भी एक आदमी उधर पकड़ते हैं कदा मतलब कई प्रकार से मच्छी मारी जाती है कुछ मच्छियों का व्यवसाय होता है कुछ शौक से पकड़ते हैं कुछ आनंद के लिए पकड़ते हैं इसी तरह रोज़ाना समय व्यतीत करना पड़ता है कभी हम सब खाली हाथ आते हैं कभी जाल फट जाता है कभी जाल बिना जाता है कभी कटिए को दो दो घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है मछली नहीं आती है इसी तरह सारी तैयारी करके जाना पड़ता है कभी कभी सुबह से शाम हो जाता है मच्छी मारने में क्या करें रोज़ाना इसी तरह मच्छी मारी जाती है दोस्तों के साथ समय व्यतीत हो जाता है मच्छी मारने में निकल जाता हैं कुछ लोग दोस्त लोग बात करने लगते हैं